میں نے پہلے ڈاک ٹکٹ مجھے ڈاک ٹکٹ اور جٹانے جمع کرنے کا بہت شوق تھا اور جب میں کہیں بھی گھومنے جایا کرتی تھی کسی بھی سمندر کے کنارے تو میں وہاں سے وہاں کی کی پتھر اٹھا لیا کرتی تھی تو اب جب میں وہ دیکھتی ہوں تو مجھے جیسے جیسے جب بھی پتھر دیکھتی ہوں وہ چٹانیں دیکھتی ہوں تو مجھے اس وقت کی یاد آجاتی ہے اس جگہ کی یاد آجاتی ہے کہ میں نے کب وہ کس وقت میں وہ چٹانیں جمع کریں تھی اسی طریقے سے ڈاک ٹکٹ اکٹھا کرنے کا مجھے شوق ہے کچھ ٹکٹس میں نے اپنے دادا سے لیے کچھ نانا سے لیے تو آج میرے پاس وہ جمع ٹکٹس ہیں انھیں دیکھ کر مجھے بچپن کی یاد آجاتی ہے کہ میں کیسے اپنے دادا نانا سے وہ ٹکٹس لیا کرتی تھی